हां तां अस पैह्लें रोटी बनाने कोला पैह्लें अस मतलब कि चु'ल्ली गी तुआ ताह् देना चु'ल्ली गी शैल सजाना असें ते ओह्दै बाद मतलब कि अपने लाग्गै लकड़ी लेआनी चाहिदी ऐ रुट्टी बनाने कोला दा पैह्ले अपने लाग्गै लकड़ी लेआनी चाहिदी ऐ ओह्दे बाद पैह्लें लक्कड़ियां होनी चाहिदियां ते ओह्दे अस तुस दिक्खी लैओ कि फिर अपने कोल पूरा सिस्टम होना चाहिदा लकड़ियां थोह्ड़ियां मतियां ते ओह्दै बाद भांडें भाडें गी तुग्गा लग्गना चाहिदा कि इन्नी मैह्नत निं लग्गै भांडे मांजने गी ते ओह्दे बाद मतलब कि जिसलै रोटी बनानी पानी अपने कोल होना चाहिदा पूना अपने कोल होना चाहिदा रोटी बनाने कोला दा पैह्लें पैह्लें जेह्का हत्थें गी सेक निं लग्गै ओह्दे बाद रोटी पानी बी अपने लाग्गै होना चाहिदा लून बसार मर्च जो बी ऐ एह् अपने लाग्गै होने चाहिदे होर दालां शालां सब अपने लाग्गै होनी चाहिदियां ओह्दे बाद रोटी बनानी पर रोटी बनांदै होई अपनी मतलब कि दिक्खो तुस रोटी अन्दर बना ने तुस जां बाह्र बना ने एह् बी इक बड़ी बड्डी गल्ल ऐ अन्दर बना ने जां बाह्र बना ने तुस रोटी ते रोटी बनांदे होई ध्यान रोटी च होना चाहिदा साढ़ा रोटी बनांदे ध्यान साढ़ा रोटी च होना चाहिदा होर कुतै निं थुआड़ा ध्यान होना चाहिदा कुस दिक्खो रोटी बनांदे केह् पता रोटी बिच्च किश पेई जा कोई जरीली चीज पेई जां ते फिर तुस केह् करगे पूरा ध्यान थोआढ़ा रोटी च होना चाहिदा जिसलै रोटी बनी बस फिर ठीक ऐ फिर रोटी दे बिच्च होर बी बड़ियां वराइटियां होंदिया कि तुसें अज्ज केह्ड़े चावल बनाए अज्ज तसुें लम्बे चावल बनाए दे जां अज्ज तुसें बरीक चाबल बनाए दे अज्ज तुसें मोटे चाबल बनाए ओह्दा टेस्ट कनेहा होंदा ओह्दा दिक्खो भाई मोटे चावल होंदे उं'दा रेट बी ठीक ठाक मतलब कि उं'दा रेट जेह्ड़े मोटे चाबल होंदे न उं'दा रेट थोह्ड़ा घट्ट होंदा ऐ जेह्ड़े पतले चावल होंदे ऐ ते उ'दा रेट थोह्ड़ा जैदा होंदा ऐ होर में थुआनू सनान्ना कि हून दिक्खो लाओ हिसाब क्योंकि इक धाम होंदी साढ़े पिंड धाम होंदी ऐ जिसलै साढ़ै इत्थै धाम होंदी पैह्लें साढ़ै उत्थै पानी दा प्रबंध करदे दुई गल्ल उद्धर फिर पैह्लें उत्थै डाह्न कड्ढदे फिर उत्थै पानी दा प्रबंध करदे कि रोटी बनांदे होई पानी दी कमी निं होऐ ओह्दे बाद लक्कड़ी दा प्रबंध बी करदे इद्धर अगर रोटी बनांदे तांई लकड़ी घट्ट होई ते फिर माए ओह् कच्ची पक्की रोटी बननी ओह्दा कोई फैदा निं शैल कोई सोआद निं होना ओह्दा ओह्दे बाद मतलब कि हलवाई होंदे हलबाइयें रोटी बनानी होंदी ऐ ओह् हलबाइयें पर डिपैंड करदा ऐ कि रोटी कनेही बनानी ऐ डिपैंड करदा कि उ'नें रोटी शैल बनानी ऐ जां मतलब कि सोआद बनाग जां थोह्ड़ी इ'यां गै बनाग ते सोआद बनाग जां बे सोआद बनाग रोटी ते कम से कम इक धाम गी तिन्न चार हलबाई ते लग्गे दे होंदे न पानी होर लकड़ी एह् मतलब कि सारें कोला दा पैह्लें उद्धर चाहिदी होर सारें कोला दा पैह्लें चाहिदा डहान कड्ढे दा फिर चाहिदे बर्तन जिसलै मतलब कि साढ़ै पिंड पूरे धाम होंदी ऐ कम से कम साढ़ै पिंड नौ सगले दाल लगदी ऐ होर चार टप्प चौल चौल लगदे ऐ ते तुस समझी लैओ कि पिंड बी साढ़े कम से कम तिन्न सौ घर होना ऐ साढ़ै पिंड दे बिच्च जिसलै रोटी बनी जंदी ऐ फिर इक बंदा भेजदे कि पूरे पिंड च आखदे ऐ इक बंदा भेजदे पूरे पिंड आखदा ओह् धाम जिसलै आखदे धाम लोक आस्तै आस्तै पर साढ़े पिंड दे लोग बी बड़े चवल ऐ चार बजे धाम आक्खी दी होंदी ते कोई छे बजे आंदे ऐं ते कोई रातीं दे अट्ठ बजे धाम खत्म होंदी ऐ फिर भांडे कुसलै मांजने ते कुसलै लोकें सौना जिसने धाम कीती दी होंदी ते ओह् माए पागल होई जंदा कि दस बजे ते ओह्दा कम्म खत्म होंदा ते फिर साढ़े पिंडा दे मुढे हैल्प करदे जां केइयैं स्टैंडिंग प्रोग्राम कीता दा होंदा ते केइयें गै स्टैंडिंग प्रोग्राम कीते दा होंदा ते सारें कोला दा बड्डी गल्ल ऐ कि जिलसै भांडे मांजने आस्तै उ'नें सारें कोला पैह्लें तुग्गा लाए दा लादा होंदा भांजे गी अगर तुग्गा निं लाए दा होऐ तां ते लोक मांजी मांजी पागल होई जा पांडे तां ते लोग रगड़दे गै रेह् भांडे ते साढ़े जिसलै मुढे रोटी बरतांदे नंगें पैरें रोटी बरतांदे चप्पलां निं पांदे क्योंकि चप्पलां पाइयै गंद पौंदा होर तोआनू इक गल्ल होर सनांऽ तोआनू इक गल्ल होर सनांऽ में रोटी बरतांदे होई एह् निं में छड़ा इ'यां बालटु लेइयै फिरना लाइन दे बिच्च दिक्खनां कि स्टैंडिंग प्रोग्राम ऐ जां ख'ल्ल बठालियै अगर स्टैंडिंग होग तां चार पंज मुढे बड़े रोटी आस्तै कुछ लोग दाल लेआंदे स्टैंडिंग प्रोग्राम बिच्च दालां चाबल अम्बल जो बी ऐ ओह् बरतांदे ते बाकी आह्ले पड़कांदे लोग खंदे जंदे ते प्लेटां छोड़दे जंदे ते प्लेटां मांजने आह्ले बक्खरे होंदे जेह्ड़ा होंदा लाइन आह्ला जेह्ड़ा ख'ल्ल बैठियै प्रबंध कीता दा होंदा ओह्दै च मुड़े जैदा चाहिदे होंदे ओह्दे बिच्च क्योंकि फिर पड़कानी परतानी एह् निं पुछदे रौंह्ना कि दाल दाल चावल चाव दाल चावल बस ते इ'यां गै कम्म होंदे होर जित्थै रुट्टी परता दे होंदी मतलब कि अम्बल शम्बल परता दे होंदे ते ध्यान करियै कोई डहानै दै लाग्गै रोटी पानी कि कोई लग्गै निं सेक निं लग्गै कुछ निं लग्गै होर बिच्च लोग एह् बी चैक करदे कि रोटी सोआद बनी दी कुन्न बनाई दी केह्ड़ा हलवाई ऐ साढ़े लाग्गे धीग्गे दा फैसम हलवाई केह्ड़ा ऐ ओह् रोटी बड़े हिसाब दी होंदी ऐ बराती रोटी दिक्खी लैओ बराती किन्ना स्टाल लग्गे दा होंदा ते रोटी घट्ट होंदी ऐ बराती रोटी दिक्खी लैओ बराती इन्ना स्टाल लग्गे दा होंदा ते रुट्टी बड़ी घट्ट होंदी फिर बंदा पागल होई जंदा कि खाना केह् ऐ केह् नेईं खाना सारें कोला दा बद्ध ते स्टाल गै होंदे बराती ते तां करियै बराती बंदा पता निं लगदा खाना केह् ऐ केह् नेईं खाना बराती चाम्पां गोल गप्पे आइस क्रीम भल्ले आलू चिक्की मतलब कि थाएं थाएं नूड़ल होई गे बड़े स्टाल होंदे बराती दे रोटी बी होंदी दाल चावल राजमाह् मटर पनीर चिल्ली पनीर पूड़ी सुक्की सब्जी मते सारे लोग जदै रुट्टी खंदे न इद्धर दे हलवाई दा मतलब कि एह् होंदा कि उ'नें डहानै पर रुट्टी निं बनानी होंदी उ'नें गैस पर रुट्टी बनांदे ओह् भट्ठियां होदियां लेआंदियां उ'नें ते गैस सिलंडर लाया अटैच कीता भट्ठियै कन्नै ते चलो कम्म शुरू करी दित्ता पर में दिक्खेआ भट्ठी आह्ली रुट्टी इन्नी सोआद निं होंदी जिन्नी पिंडा दे डहाने बिच्च रुट्टी बनी दी होंदी सगले च बनी दी होंदी उस रोटी चा सोआद बी बक्खरा ऐ ते चावल दिक्को चावल लेआने कोला दा पैह्लें केह् करना पौंदा चावल बनाने कोला दा पैह्लें चावल गी धोना चावल गी धोइयै पंज मिनट रक्खेआ उस्सी पैह्लें चावल गी तालना फिर पंज मिंट धोइयै पंज मिंट उस्सी रक्खी ओड़ेआ फिर पानी चाढ़ी ओड़ेआ गर्म होने गी जिसलै पानी गर्म होई जा पनी चाढ़ी ओड़ना गर्म होने गी जिसलै गर्म होई जा उसगी पानी गर्म होई जा ओह्दे बाद उसगी पानी च पाई ओड़ेआ ते चावल गी कम से कम इक जां दो सीटी च पाओ चावल गी कम से कम इक जां दो सीटी पाओ ते चावल पक्की गे हून दाल बनाने बास्ते केह् करना पौंदा सारें कोला दा पैह्लें दाल बी तालनी पौंदी जेह्ड़ी साढ़े घरें दाल लाई दी होंदी उस्सी तालनें पौंदा भाई दकान आह्ली दाल गी ते नेईं तालदा कोई पर घर आह्ली दाल च कोई ना कोई बट्टा कन्नै कोई ना कोई चीज़ होंदी ओह्दे बाद दाली गी तालियै ते दाल गी धोइयै रक्खी देऐ कोई दाल धोइऐ रक्खी ओड़ी ठीक ऐ ओह्दै बा द कुक्कर लेओ ते कुक्कर च पानी पाओ ते पानी गर्म करो पानी गर्म करियै दाल पाओ दाल पाइयै लून मर्च बसार जो बी ऐ सब बिच्च पाई ओड़ो थोह्ड़ा जेहा तेल पाई ओड़ो फिर दाली गी कम से कम त्रै चार पंज सीटियां चाहिदियां दाल पकने गी दाल तोआरियै कुक्करै बिच्च जां कड़ाही बिच्च पाओ ते कड़ाही बिच्च तड़का लाना पैह्लैं केह् ऐ तुस घ्यो दा तड़का लाओ जां तुस तेल्ला दा तड़का लाओ तड़का लाइयै तड़के दे बिच्च बी मसाले गर्म मसाले जो बी ऐ मीट मसाला बगैरा जो बी ऐ पाई शाइयै टमाटर गंडा टमाटर गंडा जो बी पाइयै ते दाल तड़को ते दाल तड़कियै फिर त्यार होई साढ़ी कोई मतलब की समझो मैह्गी बनानी ऐ ते मैह्गी कि'यां बनानी मैह्गी बनाने आस्तै सारें कोला दा पैह्लैं उस मैह्गी गी पैह्ले बोआली लैओ पतीले बिच्च पानी लैओ थोह्ड़ा जा पानी पाइयै मैह्गी पाइयै मैह्गी बोआली मैह्गी बोआलियै तोआरी ओड़ो बोआलियै फिर गंडा चीरो टमाटर चीरो थोह्ड़ा बंद गोबी चीरो लो शिमला मर्चां चीरी लो मर्च चीरी लैऔ होर जेह्ड़ा मैह्गी दे बिच्च मसाला होंदा ओह् बक्खरा फिर तेल लैओ फिर तेल्ला बिच्च एह् सारी चीज़ां भुन्नो शैल करियै भुन्नी लैओ शैल करियै सारी चीजां भुन्नी लैनियां ओह्दे बाद अपना ओह्दे मैह्गी भुन्नियै ते शैल जिसलै मैह्गी पाई ओड़ी ओह्दे बाद पाया पानी ओह्दे बाद पाई मैह्गी पाइयै पानी पाया ते तुस रेड़ा दिंदे र'वो मैह्गी बनी गेई ए कलास ते पाइयै फिर मजे दी खाओ होर थोआनू सनाना चांह्ना कि ऐसी डिश्स जेह्ड़ी साढ़ै इद्धर सारे शा शोल एह् डिश ऐ इसलै ब्रिंज कि'यां बनांदे दिक्खो दिक्खो जी पैह्लें चौल धोने चौल धोइयै पैह्लें चौल तालने चौल तालियै चौल तालियै ते ओह्दे बाद चौल तालियै ते चौल धोइयै शैल करियै संभालियै रक्खी ओड़ने सम्भालियै रक्खी ओड़े शैल करियै धोइयै रक्खी ओड़े जिसलै धोइयै रक्खी ओड़े ते ओह्दै बाद कुक्कर रक्खी ओड़ो कुक्करै गी मांजो जे तुसे चुल्ली पर बनाने कुक्करै गी तुग्गा लाई लेओ जे तुसें गैसा पर बनाने दा फिर तुसेंगी तुग्गा लाने दी जरूरत निं ऐ तुग्गा लाइयै ते कुक्कर हून तुसें दिक्खना केह् तुसें चुल्ली पर चाढ़ना ते कुक्करे गी तुग्गा लाओ गैसा पर चाढ़ना ते नेईं लाओ गैसा पर चाढ़ी देओ चाड़ियै पानी पाओ पानी पाइयै गर्म करना शैल ठीक ठाक बोआली लैना पानी बी होर पानी बी साफ होना चाहिदा पानी बोआलियै कुक्करै च मतलब कि पानी निं बोआलना पानी निं बोआलना पैह्लें कुक्करा बिच्च तेल पाओ तेल पाइयै गंडा टमाटर गंडा टमाटर चने होर बड़ियां एह् भुन्नो शैल तगड़ा करियै भुन्नो कुक्करा बिच्च जिसलै दिक्को भुन्नो भुन्नो भुन्नोकोई पंज मिंट भुन्नो जिसलै भुज्जियै चने शनें सब भुज्जियै ते ओह्दे बाद तुस सु'ट्टी ओड़ो तुस चौल ओह्दे बाद चौल सु'ट्टो चोल बी थोह्ड़े जे भुन्नो चौल सु'ट्टियै फिर पानी सु'ट्टो उप्पर पानी सु'ट्टेआ पानी सुट्टियै थोह्ड़े बसार पाओ बसार पाइयै इ'यां थोह्ड़ा गड़ाया थोह्ड़ा कड़शी लेइयै गड़ाया गड़ाने दे बाद ओह् करी दित्ता